جی مجھے فوٹو گرافی کا بچپنے سے ہی شوق تھا ہاں آج کل تو فونوں میں ہی کیمرے آ گئے ہیں فونوں سے ہی سیلفی اور شارٹس ریلس بنائے جاتے ہیں مگر میں ڈیجٹل کے فوٹوز لیتا ہوں اور بہت اچھی سے لیتا ہوں اور آج بھی اس کے خواہشمند لوگ ہیں جو ڈیجٹل فوٹوز لیتے ہیں اور اس کی بہت ضرورت ہے جیسے کہ پاس پورٹ سائز فوٹو بھی ہونا چاہیے زندگی میں اور ہر ڈاکومینٹس پہ پاس پورٹ سائز لگانا پڑتا ہے اسی لیے میں یہ کیمرے کا فوٹواں لیتا ہوں ڈیجٹل دور میں بھی اور مجھے بہت پسند ہے فوٹو گرافی